किसान तऽ सबकिछु देखभाल बढ़िएँ ढङ्गसे करै छै मगर भगवानके किरपा कोना कि होइ जाइ छै से कोइ पते नहि चलै छै अपना भरि किसान छोड़ै नहि छै गाइ मालके कोनाहिओ करिके करैत रहै छै सबकिछु घट्ठा खल्ली फल्लाँ चिल्लाँ ईसब दैमे कसरि नहि करै छै किसान घास भुस्सा सगरे पानि तानि पटेनाइ ताजा घास रखनाइ ईसब नहि होइ छै बेबस्था तऽ दूध कइसे करतै बरसा पड़ै लागलै बरसामे रहि गेलै गाइ ओहिके फेरामे दिक्कत होइ जाइ छै दिक्कत होलाके बाद दूध कम करै लागै छै एहिके लिए बेबस्था नहि छै ओहिसन ओहिसन बेबस्था रहतै तब ने किसान कखनहु पानि पटबै ले चलि गेलिए कखनहु रहि गेलै बाहरेमे गाइ हवा नहि लागि रहलै हँ गाइ मालके ओहि फेरामे तबिअत खराब होइ जाइ छै बेबस्था नहि रहै छै बढ़िआँ ढङ्गसे ओकर बाद हिआँपर रखैके सबकिछु देखभाल पानि पटेनाइ फल्लाँ रे चिल्लाँ रे करिते हुए सबकिछु करै पड़ै छै बेमार भै जाए छै बेमार भै जाए छै तब ओकरा खातिर ओतना हमरा उपलब्ध बेबस्था नहि छै डॉकटर नहि पहुँच पाबै छै टाइमसे समयपर सबकिछु नहि होइ पाबै छै ओहि फेरामे गाइ मरि जाइ छै पेट फुलि जाइ छै जाँच करबाबे पड़ै छै सबकिछु ईसब जाँचके फेरामे जाजे जाँचके चक्करमे लगबै ता धरिमे गाइए खतम होइ जाइ छै समय नहि ओतना बचि पाबै छै कि हम बोलै पइए किसान लोक हमलोक फुरसतमे नहीं रहते हैं आओर ओ ओतना बिजी लोक डॉकटर सब रहते हैं